अस कंढी ग्रांऽ दे बिच्च रौह्ने आं असें शुरू कोला गै अपनी खेत्ती बाड़ी गै कीती जिमीदारी ते जिल्लै साढ़ै इत्थैं कोई बीऽ राह्ंदे न ना कोई साह्नू समझांदा भाई एह्कड़ा बीऽ कि'यां राह्ना कि'यां नेईं राह्ना अपनी मर्जी दा खलारने आं केंई बारी जमदा केंई बारी नेंई जमदा फिर ओह्दै बाद च साढ़ै इध्दर डंगर बच्छे दा बड़ा जोआड़ा ते कन्ने ओह् करने आं भाई साढ़ै कोई साह्नू बर्खा पर गै होदां निर्भर बर्खा् पर गै होंदा साढ़ा बर्खा होई जा ते कंढी फसल होई जा नेईं ते कंढी ते डुब्बी गेई ते गल्ल बात एह् ऐ भाई साढ़ै जोआड़ा बड़ा ऐ इक ते डंगरें दा ते दुऐ स्हानू प्रापर ओह् नी थ्होंदी न्हाड़ी कोई जिल्लै कोई स्प्रे कोई पोखड़े होआ दे कनका च जां कोई जड़ी होई पौंदी ना साह्नी न्हाड़ी कोई ओह् दिंदा कोई मैह्कमे आह्ला कोई दवाई साढ़ी ना कोई मैह्कमां सुनदा ते भाई अस ते इ'यां गै जो रब्ब करी ओड़े ते होई जंदा नेईं करै ते मुश्कल ऐ साढ़े बास्तै ते चलो दिक्खने आं अरजी लेईयै जाओ कुसै कोल शकैत लेईयै जाओ ते ना कोई साढ़ी शकैत सुनदा ते जिमीदारी साढ़ी बड़ी ओह् ऐ कठन ऐ कंढी साह्के दी बड़ा ओह् ऐ भाई स्हानू बर्खा दा रौंह्दा इंतज़ार भाई बरखा पौग ते साढ़ा फसल होना नेंईं पौग ते साढ़ा फसल वी होंदा ते ना स्हानू कोई पैसें दा सोरस ऐ इस्सै जिमीदारी पर साढ़ा ओ चलदा सरकल ते जेल्लै कोई नेईं साढ़ी होऐ ते अस ते एह् होई जन्ने ते जेह्ड़ा इंशोर कराए दा होंदा इं'दा फसलें दा करी लैंदे अपनी मर्जी दा इंशोर ते मगरा जिसलै देने दी बारी आंदी ते फिर एह् लगी पौंदे करन मैह्कमे आह्ला मारज उस खात्तरै दा खसरा नंबर लेआओ अस दी नकल कढाइयै लेआओ स्हानू एह् फोटो भेजो ते नेंईं भेजो साढ़े कोल केह्ड़ा कोई एड्डा गै सोर्स ऐ भाई हां जी अस इं'दे फोटो भेजगे जां नकलां कढागे अगर इन्ना उद्दम होए साढ़े कोल ते असें जरूर क्लेंम लैना न्हाड़ा जरूर न्हाड़ा इंशोर फड़ना ते गल्ल बात एह् ऐ भाई कोई कंढी ल्हाके दी जेह्ड़ी जिमीदारी इयै बड़ी ओह ऐ स्हानू मुश्कल पेई गेदा बुरा हाल होंदा ना स्हानू कोई फायदा इस ना कोई पानी ऐ टैमां दा ना कोई बर्खा ते बर्खा बल गै रौह्ने दिखदे उप्परे ई ते कुतै बर्खा पौग ते फसल होग ते इत्थें बड़ा मुश्कल ऐ साढ़े कंढी ल्हाके दा ते धूड़ां पौंदियां कोरे कन्ने पूरा फसल खराब होई जा इस बारी ते भलेआं गै कोरे नै पूरा फसल साढ़ा साड़ी ओड़े दा बर्खा नी पवा दी ते फसल साढ़े आह्ला बुरी हालत ऐ खर्चे कीते दे बड़े ते स्हानू इध्दरा लब्भदा कोई पैसा नी जमीना दा ते बड़ा मुश्कल ऐ साढ़ै कंढी ल्हाके दा ओह्दा फसला दा ते भाई बीऽ बी नी थ्होंदा स्हानू उध्दरा दा डिपार्टमैट दा ओह्बी आखदे अपना गै पराना शट्टी शुट्टियै त्यार करना बीऽ ना हैल थ्होंदा स्हानू हैला बारी बी बड़ी मुश्कल आंदी ना हैल थ्होंदा स्हानू ते टैमा दी फसल नी रढ़नी टैमा दा हैल गै नी थ्होनां ते फसल कुत्थुं रढ़नी दस दस पंदरां पंदरां बाह् बीह् दिन पैह्लैं स्हानू हैला गी लग्गी जंदे ओह्दै बाद स्हानू बीऽ नी लब्भदा फिर असें घरें दा त्यार करना बीऽ अपना छट्टी शुट्टियै कियां कियां साढ़ा कंढी ल्हाके दा जिमीदारी दा जेह्ड़ा बड़ा गै ओह् ऐ ओह् ऐ मुश्कल कम्म साढ़ा कंढी ल्हाके दा बड़ा मुश्कल जमीना आह्ला कम्म ऐ ते इस्सी अस कियां कियां पूरा करगे कियां कियां अपना टब्बर टोरा पालना इंदे उप्पर इस्सै जमीरा पर साढ़ा टब्बर ऐ इस्सै जमीना पर साढ़ा टब्बर ऐ ते साढ़ा टब्बर असें कियां कियां पालना ना स्हानू इध्दर मक्क बाजरा होंदा ना माह्ं तिल होंदे माह्ं तिलेंई ओह् जड़ी पेई जंदी ऐ ते बाज्जरे ई होंदा नी बरसांती दा टैम आंदा ते बाह्रली सैना आई जंदी साढ़ै इध्दर बूरा जोआरा ओह् लेई जंदी खुंडियै शल्लियां उनें लेई जानियां सिट्टे उनें लेई जाने ते साढ़ा बड़ा मुशकल ऐ ना अस कोई डंगर बच्छा पाल्ली सकने अपने घर स्हानू किश होग नी ते असैं डंगर बच्छा कुत्थूं पालना अपना डंगर बच्छा बी ते तांईयैं पलना जे साढ़ी जमीनै दे बिच्च कोई डंगर बच्छे जोगा गै भो होग जां नाड़ बनग ते अस डंगर बच्छा पालगे साढ़ा डंगर बच्छा बी कियां पलना स्हानू कंढी ल्हाकै बड़ा मुश्कल ऐ इस बास्तै स्हानू कोई बड़ा गै बड़ा ओह् ऐ ना कोई साढ़ै डिपार्टमैंट सुनदा जित्थें बी जाह्गे साढ़ी सुननी ते कुसै नै है नी ते बड़ा मुश्कल ऐ स्हानू ते बड़ा मुश्कल ऐ ते